ہاں ميں لكھنا چاہتى ہوں موضوع ہیں جيسے لڑكيوں كو پڑھائى نہيں كرنے ديا جاتا بہت سے گھروں ميں ايسا ہوتا ہے كہ لڑكيوں كو نہيں پڑھايا جاتا ہے لڑكوں كو زيادہ پڑھايا جاتا ہے بہت سے لوگ يہ سوچتے ہيں كہ يہ تو لڑكى ہے كہ ان كو پڑھا كر كيا كرنا ہے اور لڑكے جاب كرتے ہيں اس ليے لڑكوں كو زيادہ دھيان ديا جاتا ہے ان كى پڑھائى پر ان كو زيادہ پڑھايا جاتا ہے ليكن اور كبھى كبھى لكھتى بھى ہوں ميں يہ موضوع پر ليكن پبلش كرنے كے ليے كبھى اخبار نہیں ملتے ہيں يا پھر كبھى پبلش نہيں ہوتا ہے اور ہندوستان ميں ايسا لگتا ہے كہ لوگ پسند نہيں كرتے ہيں اسے پابندى جيسے لگتى ہے ليكن اس موضوع پر لكھا جانا چاہيے اور زيادہ سے زيادہ پبلش كرنا چاہيے اخباروں ميں ميڈيا پر كيوں كہ لڑكى كو بھى پڑھائى كرنے كا پورا حق ہے اسے بھى پڑھانا چاہيے يہ نہيں سوچنا چاہيے كہ وہ لڑكا نہيں ہے تو وہ كچھ كر نہيں سكتى اس ليے اس كو زيادہ سے زيادہ اس موضوع كو اخباروں ميں پبلش كرنا چاہيے اور ميڈيا پر دينا چاہيے تاكہ لوگوں كو پتہ چلے كہ يہ جو وہ سوچتے ہيں ان كى سوچیں غلط ہیں كہ لڑكياں كچھ كر نہيں سكتیں